जयपुर ज़िले में जो उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं बा वैसे तो रवि की खरीफ की सभी फसले हैं पर जो मुख्य रूप से फसले हैं यहाँ पर बाजरा मक्का चना सरसो ग्वार और मसाले हैं यह सभी फसलें जो है राज राजस्थान जयपुर में उगाई जाती हैं इनकी जो अर्थव्यवस्था और व्यंजन है इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जो मक्का है यहाँ पर आटे में काम में आता है बाजरा का आटा बनाया जाता है सरसों का तेल है ग्वार है और मसाले हैं ये सभी जो हैं यहाँ पर खाद्य पदार्थ में उपयोग में लिए जाते हैं मूंग है मोठ हैं इन सभी की दाले हैं ये सभी दालें है जो यहाँ पर काम में आती है खाद्य पदार्थ में खाने में और जो इनकी जो मांग है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाजरा मक्का मूंग मोठ और सरसों की सबसे ज़्यादा मांग भी रहती है इन फसलों का जो उगाने का जो अनुकूल मौसम है दो जैसे अगर हम उड़द और मूंगफली की बात करें मक्के की बात करें तो यह गर्मी की फसलें है यह गर्मियों के मौसम में ज़्यादा उगाई जाती हैं और इनको जो बोया जाता है गर्मियों के मौसम में बोया जाता है यहाँ पर किसान लोग बाज़ार में बेचने के लिए यहाँ पर पहले से ही बाज़ार में उनकी बात करके रखते हैं बेचने के लिए इनको बो कर इनमें पानी दे कर के और फिर फसल काट करके यह जब कट जाती हैं फसलें तो इनको लेकर के यह बाज़ार में अपने जहाँ पर जो इनके ठेकेदार हैं या लोग हैं वहाँ पर उन लोगों को ले जाकर बेच देते हैं